हैलो हैलो अंजी केह् हाल ऐ में बी ठीक होर कुत्थें ओ

आं हा सनाओ केह् गल्ल ऐ आं हां अच्छा अच्छा ते केह् होई गेआ भापै नुहाड़ै ई अच्छा अच्छा ते केह् आं अच्छा किन्ने दिन दी छुट्टी चाहिदी आं ओह् ते ऐ ते होई सकदा कुसै गी होर लेई सकदे ते होर गी लेई जाओ इंया बी एह्दे पेपर न पढ़ने ई बी थोह्ड़ा ढिल्ला आं आं ओह् ते ऐ चलो कोई गल्ल निं तुसें लैना तां लेई जाओ एह् नेईं गल्ल निं जरूरी ऐ लेई जाओ किश निं होंदा अं कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं तुस लेई जाओ ते लीव भेजी ओड़ेओ कोई गल्ल निं लेई जाओ कोई गल्ल निं चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल निं